आजकल मार्केट में हेयर ऑयल के नाम से बहुत से तेल बिक रहे हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है ताकि हमने यहाँ पर खरीदा था तो बजाय उससे फायदा होने के हमने इस बार बाज लोगों को टॉनिक मिले और थोड़ा ठीक ठाक रहे लेकिन उसका उल्टा ही हुआ बाल हमारे सब झड़ने लगे और जलन सी होने लगी सिर में तो मैं चाहता हूँ इस तरीके के आइटम्स को आप अपने पास न रखें ना ही बेचें क्योंकि हम पब्लिक को काफ़ी इसमें नुकसान होता है और अपके रैप्यूटेशन पर भी फर्क पड़ता है इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे करके अच्छी चीजें रखने की कोशिश करें ताकि सबको फायदा हो नुकसान ना होने पाए